बर' राव रायलायनायाव आं बेबायदि जेबो गोब्राब मोनाखै मानो होनोब्ला बर' रावा आंनि बिमानि राव बेनिखायनो आङो बर' राव रायज्लायनायाव जेबो गोब्राब मोनाखै सिगाङाव लिरनाय सिगाङाव लिरनाय आरो सिगांनि लिरनाय फरायनाय आरो दानि लिरनाय फरायनाय बेफोर एसे फाराग जायो सिगाङाव सिगाङावहाय जोङो नुनो मो लिरनो मोनदोंमोन बा फरायनो मोन्दोंमोन जेरावहाय बृटिसफोरनि समावहाय बर'नि लिरनाय रावफोरा एसे आलादामोन आरो उनाव जों जेब्ला जोंनि बर'फोरा गोरों गोरा जानानै लिरनो रोंबाय बा फरायनो रोंबाय अब्ला जोङो बर'फोरनो बर'फोरा गावनो लिरनो रोंनानै बुजिनानै फरायनो रोंनानै जों गावनि हारिनि बागै लिरबाय अब्ला बे समनिया एसे आलादा सिगां बृटिसफोरा जाबादि लिरनानै गालांदोंमोन बे समावहाय ओ हांखोनि महर ओ बाहाय जायाखैमोन अल अब्ला जोहो ओ हांखो बाहायनो मोनाखैमोन नाथाय दा दा समाव जोङो हांखोफोरखौ बाहायो जों बे बायदि जेबो गोरा मोनाखै दायो बर' बर' हिसाबैथ' बेबायदि जेबो गोब्राब नङा लिरनाय फरायनाय बे सिगांनि आरो दानि एसे आलादा होनबा बेनोल' सिगाङावहाय रावखान्थि बाहायनायफोरा एसे आलादामोन ओ हांखोनिल'सो महर गैयामोन आरो दा दा एसे गोदान गोदान सोदोब सोदेरबाय अब्लाबो जेबो गोब्राब नङा जों बर' हिसाबै बर' राव रायलायग्रा हिसाबै बर' बिमानि राव हिसाबै जों जेबो गोब्राब मोनाखै आरो बेनो सिगाङावबो जिबायदिमोन बेनोसै आरो गोब्राब जों जेबो मोना बिमानि रावानो जोंना बर'खा नालाय सिगाङाव सिगाङाव जा बायदि बुङोमोन फरायोमोन आरो दा जिबायदि फरायो एसे आलादा आरो सिगाङाव गोजाम हांखो बाहाय गोजाम राव हांखो बाहायदोंमोन आरो दायो गोदान गोदान सोदोब सोदेरबाय बिदिनो अब्लाबो जेबो गोब्राब नङा जों फरायोब्लानो जोङो हायो आरो बुजिबानो जों फराय फरायोबानो आरो बुजिनो हायो जोङो आरो बेबायदिनो बांसिन जों बिमानि रावनि हिसाबै बर'खा नालाय ओखायनो जों जेबो गोब्राब मोना आरो फरायनाय लिरनाय फरायनाय लिरनाय इदिनो फरायबानो जों बुजिनो हायो गोदान गोदान सोदोब सोदोंबाबो एफाग्राब बिदि बुजिनो हायै गोब्राब सोदोब गैया बेबायदि जों बुजिनो हायो मोनथिफेरै खोनाफेरै बेबायदि गोदान सोदोब गैया जों बुजिनो हायो बिमानि राव हिसाबैथ' जोंना बर'खा नालाय अह जों बुजिनो हायो जेरैबाबो गोदान सोदोब सोदोंब्लाबो बेबायदि जेबो गोब्राब गैया बुजिनो हायो मोनाखै जोङो लिरनाय फरायनाय बुजिनायाव जेबो गोब्राब मोनाखै बे बेनोसै फरायो जों फरायोब्लानो बुजियो गोजाम सिगांनि समावहाय गोजाम गोजाम गोजाम लेखाफोरखौ फरायोब्ला एसे आलादा मोनो आरो दानि सिगांनि गोजाम लेखाफोर फरायब्ला माखासे सोदोबफोरा एसे आलादा जायो माने दानिजों सिगांनिजों बारा गोरोबा गोरोबा मोनो अब्लाबो बुजिनो हायो बिदि जेबो गोब्राब गैया जों बुजिनो हायो आरो बेबायदि लिरनो बुजिनो हायो गोब्राब नङा जेबो गोब्राब गैया बाखि गोदान गोदान गोदान सोदोब सोदेर सोदेरदोंब्लाबो बिदि बुजिनो हायै गैया गासे फरायोब्लानो जों बुजियो आरो